कच्छ में घणेई माण्हू सुखी आहिनि इते अलॻि अलॻि प्रकारनि जे सामान मिलंदा आहिनि पर कच्छ जे फेमस कच्छी आइटम आहे कच्छी आइटम में कच्छी शइ में घणेई प्रकार जा सामान मिलंदा आहिनि जीअं त कच्छी श शाल हूंदी आहे कच्छी ब्लाउज हूंदो आहे कच्छी ड्रेस हूंदी आहे कच्छी रूमाल बि अने त मणिंदा आहिनि ऐं कच्छी पर्स बि हूंदो आहे हिते हथ सां माण्हू का ठाहींदा आहिनि हिते जी कारी कारीगरी सॼे दुनिया में फेमस आहे मशहूरु आहे त सॼी दुनिया में मशहूरु आहे हित हिते जा माण्हू ॾाढा प्यारा आहिनि ऐं प्यार सां उहो शइ ठाहींदा आहिनि जेके बि महिमान ईंदा आहिनि के जेके बि पर्यटक ईंदा आहिनि उन्हनि जो ॾाढो सुठी तरहं मान सम्मान कंदा आहिनि हिते कच्छ कच्छ जी फेमस कच्छी आइटम आहे कच्छी कच्छी जी में वधीक ड्रेसू वधीक कच्छी हलंदियूं आहिनि हितां जूं माइयूं इहो भर्त भरे करे ॿाहिरि मोकलंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजो गुजरान पंहिंजो घर हलाईंदियूं आहिनि हि हिते जो पैरवेसी जेको पैरवेस आहे उहो ॾाढो अलॻि ई आहे माइयुनि जो बिल्कुलु अलॻि आहे भाई बि साफ़ो ऐं इहो कच्छी पत पराओ साफ़ो ऐं ईअं ड्रेस पाईंदा आहिनि कच्छी हिते सभु कच्छी हलंदो वधीक आहे छो त हिते जा माण्हू खे पंहिंजे हथ जो ठहियल ई शइ वधीक वणंदी आहे इन करे हो पंहिजो कच्छी जेको वर्क हूंदो आहे उहो ठाहे करे उहे विकिणे करे पंहिंजो घर हलाईंदा आहिनि